हमरा खाना बनबैमे सभचीज नीक लागैए एहि दुआरे नीक लागैए से सुबहमे चाय बनेलहुँ चाय ना चाय बिस्कुट नाश्तामे देलहुँ चाय बिस्कुटसभके नाश्ता बना कऽ देलहुँ तकर बाद कोनो सब्जी बनेलहुँ सब्जी बनाए कऽ रोटी बनाए कऽ दूध औँट कऽ सभ नाश्ता कयलक तकर बाद फेनो हम दालि बनेलहुँ चावल बनेलहुँ दालि बनेलहुँ चावल बनेलहुँ कोनो सब्जी कोनो बनेलहुँ पापड़ बनेलहुँ आलूके तरुआ तरलहुँ बैगनके तरुआ तरलहुँ कोबी के तरुआ तरलहुँ तऽ ईसभ तरुआ बनेलहुँ तऽ पापड़ सेकलहुँ चरौरी सेकलहुँ तऽ हमरा ईसभ खाना बनबैमे बड्ड नीक लगैए माछ तऽ माछ मङ्गेलक माछ मङ्गेलहुँ तऽ माछके कर लगेलहुँ माछके तरलहुँ माछमे मसाला पिसलहुँ माछमे जे जल द अथि कर लगाए कऽ मसाला पीसि कऽ तब ओकरा जलेलहुँ तऽ सेहो हमरा बड्ड नीक लागैए तऽ आओर बनेलहुँ रातिमे फेनो सब्जी बनेलहुँ सब्जी बनेलहुँ तऽ सब्जी बनेलहुँ कोनो भुजिए बना लेलहुँ मोन भेल तऽ कोनो सब्जी अथि कोनो रोटी बनेलहुँ नहि तऽ पूड़िए छानि लेलहुँ नहि तऽ सेवइके कनि खीर बना लेलहुँ ईसभ खाना बनबैमे हमरा बड्ड नीक लागैए और बनबैमे हमरासभ ईसभ तऽ पाहुन परख किओ चलि आयत तऽ हुनको लेल सभ चीजके व्यवस्था दस बजे रातिमे आबय एक बजे रातिमे जखन अयथिन तखन हम दस परिवारके खाना बनाए कऽ हम राखि देबनि जे खेथिन से ऑर्डर देथिन से खाना बनेबै हम मटर पनीर कहथिन मटर पनीरके सब्जी बनेबै आलू कोबिके सब्जी बनेबै भट्टा अदौड़ी बनेबै सजमनि कऽ चना दए कऽ बनेबै तऽ आलू आलू आलू आलूके अगबे भुजिया बनाए देबै आलूके तरुआ बना देबै आ बैगनके तरुआ बनेबै कोबीके तरुआ बनेबै तहन कहै छी छ छ बन्धा कोबीके से भुजिया बनाए देबै कचड़ी बनेबै तब कहै छी आओर सब्जीमे दालि भात सब्जी दालिओ बनेबै भात बनेलियै सब्जी बनेलियै रोटी बनेलियै सभचीज बनाए देलहुँ